ہیلو

ہیلو جی ڈاكٹر صاحبہ بول رہی ہیں ایكچوئلی مجھے نا كافی دِنوں سے بُخار آ رہا ہے اور میں نے چیک اپ بھی كروایا تھا كچھ آ نہیں رہا ہے میں نے سُنا ہے كہ مجھے كافی دِن سے جی جی کروایا تھا كچھ آیا نہیں اُس میں نارمل ہی دكھا رہا ہے سب چیز میں نے سُنا ہے كہ آپ كے یہاں زیادہ چیزوں كے دوائیوں سے وہ لگ جاتا ہے آرام اِس لیے تو میں آپ كے پاس آپ كا نمبر لے كر آپ کے پاس كال كیا ہوں مجھے نزلہ بھی ہے سر میں بھی درد رہتا ہے اور زیادہ تر كام كرکے میں بہت جلد تھک بھی جاتی ہوں جی میں اور مجھے نا بہت كمزوری سی رہنے لگی ہے اب پہلے سے زیادہ جی جی آپ كس كلینك پہ آپ كتنے ٹائم تک رہتی ہیں صُبح میں كس ٹائم بیٹھتی ہیں صُبح میں كس ٹائم بیٹھتی ہیں آپ جی اچھا تو میں آپ كے آپ كے یہاں پر میں كل آجاؤں ٹھیک ہے تو آپ كس فیس كتنی رہتی ہے فیس كتنی رہتی ہے آپ كے یہاں پہ تین سو روپے اچھا ٹھیک ہے تو میں كل شام میں آ جاتی ہوں آپ كے یہاں پر ٹھیک ہے گیارہ بجے جی ٹھیک ہے تھینک